ٹھیک ہے میں ابھی ویب سائٹ پر ہوں اور اپنے شاپنگ کارٹ کو کھول رہا ہوں یہاں مجھے دو ہیڈ فون نظر آ رہے ہیں لگتا ہے ایک غلطی سے ڈپلیکیٹ ایڈ ہو گیا ہے اب میں اس زیادہ والے ہیڈ فون کے پاس ہٹائے والے بٹن پر کلک کر رہا ہوں اچھا اب وہ ہیڈ فون ہٹ چکا ہے اب میری کٹ میں صرف ایک ہی ہیڈ فون بچا ہے یعنی جو ایکسٹرا تھا وہ کامیابی سے ہٹا دیا گیا ہے اب میں سکون سے چیک آؤٹ کر سکتا ہوں